हॅलो हांव ओजस उलयतां म्हाका कोणा कडसून कळें की तुमचे कुळागर आहा म्हूण तर तुमचे कुळागर म्हाका मात्शी म्हायती जाय आसली हय हय तुमचे कळागर आसा नू तें खंयसर हें आहा लॉकेटेड हय हय सो समज आता म्हाका म्हजा फॅमिलीक घेवन थंय येवपाचे आहा जाल्यार येवंक गावतले नू तुमचे एंट्री फी बीन कितें आसता बरें तर हांव म्हजा फॅमिलीक घेवन थंयसर येता